हमर गौरवशाली उपलब्धि ई छै की एकबेर हम मन्दिरमे अपन डी एम साहबसँ भेंट भेल डी एम साहबसँ हम मीटिंग लयत ओहिबिच हम मीटिंगमे डी एम साहबके बोल चालके भाषा देखलियै हुनका बाजयके तरीका देखलियै केना ओ बड़ासँ बड़ा हल सवालके हल करै छै हुनका बाजयके तर्क कोन छै हुनका जेना हम देखलियै हुनकासँ किछु प्रेरणा आइलि की हमहुँ हुनके जेना बनु हुनके जेना लक्ष्यपर ताव करू हुनका एहन हुनके जेना मतलब हमरा ई पता चललै की हमर डीएम जे छै ओ बहुत बहुत मुसीबतोसँ डी एम बनलय हँ हुनका जीवनमे बहुत सारी कठिनाइयो परलै हँ आओर हमरा ईबीच टेंथके एग्जाममे तीन सए पचासी नम्बर आइलि एहि दुआरे हम बहुत खुशी छी की तीन सए पचासी नम्बरसँ हम फर्स्ट डिवीज़न करली हँ सभसँ जादा नम्बर हमरा हिन्दी आओर अंग्रेजीमे आइलि छै अंग्रेजी भाषामे लेकिन हम सभसँ कम नम्बर हमरा गणित भाषामे एलए एहि दुआरे हमरा दुःख छै की हम गणित भाषामे ओतए बढ़िआँ नहि कए पेलियै लेकिन हम बारहवींमे अच्छा करबै अखन हम बढ़िआँ करबै बारहवींमे इएह सभपे बात सभ छै